हमर कुछ प्रिय माछ रेहू सिङ्गही कबै आओर टेङ्गरा य ई सब मछली खाइमे बहुत ई सब मछली बहुत स्वादिष्ट य ई सबमे जादा काँट नै होइ छै जैसऽ खाइमे बहुत अच्छा लागैछ ई सब मछली रेहू थोड़ा सस्ता मिलैछ दू सएके आस पास मिलैछ आओर सिङ्गही सिङ्गही तीन सए प्लस ऐसे कुछ मिलै छै आओर कबै तऽ ओ बहुत जादा जैसे कि चारि सए पाँच सए ऐसे मिलैछ माछ ई सब माछ खाइमे बहुत अच्छा लगैए स्वाद होइछ सिङ्गही सिङ्गही लोग पसन्द करैछ किए कि सिङ्गही खाइसऽ बीमारी सब दूर होइछ इस तै लए कऽ सिङ्गही खाइ ले लोग सब पसन्द करैछ हमर गाममे माछ जे लोकके सामान्य रूपसऽ खाना पसन्द छै जे यही सब छै जे सब हमरा पसन्द छै आओर ई सबमे लोग सबके सिङ्गही सौराठी सब ई सब खाइ ले पसन्द छै किए कि सौराठीमे जादा काँट नै होइछ काँट नै होइके कारण लोग सबके खाइमे अच्छा लगै छै बाल बच्चा बूढ़ सबके खाइमे अच्छा लगैछ काँट नै होइ छै तऽ सब मछली खाइमे अच्छा लगैछ आओर रेहू रेहू विदेशी माछ भेल जे कि पोखरि सबमे पाओल जाइछ रेहू खाइमे अच्छा लगैछ आओर कबै सिङ्गही सौराठी ई सब देसी माछ भेल जङ्गली माछ ई सब माछ जङ्गलमे प्राप्त होइछ ई सब माछ पोखरिमे नै मिलैछ ई सब माछ नहरि धार ई सबमे मिलैछ रेहू माछ पालल जाइछ ओकरा पोखरिमे खाना साफ पानी ई सब दए कऽ रखल जाइछ